आमी चार जाण भाव आनी दोन भयणी आमी सगळे भाव भयणां एकमेकांक दिसपाक सारकीं दिसनात वेगवेगळीं दिसतात एक भाव म्हगे आजा भशेन दिसता एक भयण म्हगे आजे भशेन दिसता अशी कोणी शेजारी पाजारी तुगे आजी अशीं दिसताली तुगे भयण तशींच दिसता पूण आमी भाव एक बरोबर बाजारांत गेलें जायत आमी भाव न्ही मित्र कशें आमी अशें एकामेकां कडेन आमी आमचे भुरगेंपण इतलें हितूंत गेलें बापूय आमगेलो शेतकरी आशिल्लो आनी आवय आमगेली घरां कडेन हाऊज व्हाइफ आशिल्ली कुळागर आशिल्लें पूण आमी जवळ जवळ आठ किलोमिटर चलून येवन वचून शाळा करतालें पूण सकाळ फुडें आई जे खावपाक कितें करता आमी सकाळी पेज जेवन शाळेक वताले अडेच तिनांक घरा पावताले आनी आई सकाळी खावपाक कितें केलें ते आमकां पयली सांग मागीर आमी जेवपाक बसतालें आई तें खाव खावपाचे आमकां सांबाळून दवरताली आनी सांजे आमकां दिताली आयज आमी चौगूय भाव व्हडलो भाव म्हगेलो बिझनेसमेन एक दुकान चलयता दुसरो भाव पी डब्ल्यु डी वटर सप्लायान आशिल्लो तिसरो भाव मडगांव एक हॉटेल कोणाचे हातूंत लाइजनिंग ऑफिसर म्हण आसा आनी हांव बेंकिंग सेक्टरांक आशिल्लो तांजे पयली सांगपा म्हणजे हांव पयलें आमगे बालपण एज मोटर सायकलिचो पायलट आशिल्लो तातूंतल्यानच हांवें म्हाका संदी मेळ्ळ्यान बेंकिंग सेक्टरांक गेलो थंय मागे हांवें फुडार घडयलो आनी ताजे नंतर मुगे भुरगो आयज म्हगे चलो जो आसा ताका शिक्षणां बाबतींत कांयच कमी करना आसताना ताका मेकेनिकल इंन्जिनिअरिंग करून ताका बेंगलोर एच सी एल कंपनीक हातूंक जॉयन जाल्लो आसा थंय एज अ पेइंग गेस्ट म्हण सद्द्या रावता धाकटो चलो मुगेलो अकरावी शिकता आर्टसांक कित्याक तांकां कलेची बाबतींत खूब उमेद आसा तो बऱ्यां पैकी घुमट वाजयता बऱ्यां पैकी गायन करता गितार वाजयता आनी म्हजे कडेन जी विद्या फ्रॉम द बॉर्न म्हजे वाड वडिलां कडल्यान म्हजें कडेन ती आयिल्ली आसा आनी ती विद्या म्हाक पळय कोण मेळटात तांका ती हांव म्हगे विद्देची चीज करता तांच्या पर्यंत ती विद्दा तांचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी ते म्हाका बरी संदी दिता पूण आमच्या फेमिली भितर आमची भाव भयणां भितर अशें आमी रिलेशन केल्ले हा की आमी केन्नाच एकामेकां भितर भेदभाव दाखयनात घरांत पासून आमी सगळें भाव एका बरोबर जेवपाक खावपाक सगळें एक बरोबर आनी एका संघान आसात ही अशीच ही संघ खूब व्हडली दिसता आनी भाव भयणी एकामेकांक मेळून वचून आसात ती भयण म्हगेली आता केन्ना वता तेंगे थंय आनी आमगेले जे रिलेशन आमी जे आयज पसून मेंन्टेन केलां तशेंच आमगे तें जतनाय जावंची इतलेच हांव मागतां